जय झूलेलाल भाऊ मां तव्हांखे ऐं हिकिड़ो ऑर्डर ॾिनो आहे कढ़ी चांवर जो ऐं चारि फुल्कानि जो ऐं जूस त तव्हां ऑर्डर इहो टाइम ते मोकिले सघंदा आहियो ऐं मां स्विगीअ जे तरफ़ा तव्हांखे मां ऑर्डर कयो आहे त मूंखे पक कोन्हे के तव्हां वटि पैसा पोहंता आहिनि के न न पोहंता आहिनि तव्हां हिकु भेरो ॾिसी करे मूंखे ॿुधायो त तव्हां वटि पैसा पोहंता आहिनि के न न पोहंता आहिनि तव्हां हिकु भेरो ॾिसो चेक कयो